ہلو آپ ساگر ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں ہم کو لینا ہے مٹن گریوی گریوی کے ساتھ بٹر نان مٹن گریوی کے ساتھ جی جی جی ایک کے جی نہیں دو کے جی لینا ہے آن لائن ہینڈ ٹو ہینڈ جی جی کتنا پیسہ لگے گا کتنا پیسہ دو کلو لیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں سب ہاں ہاں اور کچھ نا اور کچھ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک